आयरन जब हम लेले छली तब हमर आयरन जलि गेल छल जादा दिन नहि चलल छलऽ जबकि ओहीके कारण हम थोड़ा दिक्कत भी हो गेल छल छलै हम सोचली कि हम आयरन लए लेब तऽ कपड़ा आसानीसँ आयरन कऽ लेब स्त्री कऽ लेब ओइपर आओर पहिरैमे तऽ अच्छा लागत लेकिन आयरन जब हम लेलहुँ तऽ बहुत दिन तक नहि चललौ खराब भऽ गेलहु ओ आओर बहुत मतलब हम जे सोचले छलियै हन नहि निकलल कारण इहे बात छै आओर की बताउ